हम अपना बाइकके देखभाल बड़ नीकसँ करै छियै घरमे जब लगाबै छियै तऽ ओकरा झाड़ पोछके धोके लगाबै छियै आओर सवेरे जब निकालै छियै तऽ फेर ओकरा झाड़ पोछके सब चीज देखभाल करके तब निकालै छियै कहीं जाइसँ पहिले तेल देखै छियै कि तेल छै कि नहि ओइमे ओकरा बाद निकालै छियै कइ बेर बाइकसँ जब दूर जाइ छियै तऽ थकान महसूस हो जाइ छै जब सए सँ डेढ़ सए किलोमीटर गेली तब थकान तनी महसूस हो जाइ छै अइके लेल बाइकपर जे रहै छै कि आसपासके मतलब भीड़ भाड़मे गेलाके बाद जे हय ने तऽ रोकि रोकिके चलाबऽके पड़ै छै तऽ अइके लिए थकान महसूस होइ जाइ छै आओर लम्बा मार्गपर जाइके लेल सतर्क रहैके लेल पहिले बाइकसँ जब निकालै छियै तऽ ओइमे हेलमेट जूता ई सबके भी व्यवस्था लएके चलै छियै देखै छियै कि लम्बा मार्गपर जब जाइ छियै तऽ पीछेसँ कोइ गाड़ी उड़ी नहि अबै छै उ सब भी देख मतलब देखके चलाबैके होइ छै अपन साइडसँ चलेली धीरे धीरे जेना धीरे धीरे चलेली दूर जाइके लेल लम्बा मार्गपर सतर्क रहैके लेल तनी धीरे धीरे गाड़ी चलेली सतर्कसँ चलली आगे पीछेके गाड़ी देखके चलेली